गोंयांत चित्रकला आनी चित्र करपी खूब खूब जाण आसात आनी हे चित्रकला करपी गोंयभर आनी भारतांत फामाद आसा हातूंत मुर्तीकार येतात जे जे आमचे चवथ ह्या सणाक ल्हान व्हड गणपतीच्यो मुर्ती करतात आनी ह्यो मुर्ती रं रंगोवपाक हातान केल्ले रंग वापरतात तशेंच काणकोण आनी बा वाळपय ह्या राज्यांनी वाळ ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी चुडटां विणुन तयार केल्ली वस्तू खोपी धांपपाक वापरतात तशेंच हातीन तयार केल्ले मटके जशे उदक भरपाक मटके तयार क तयार करतात हे खूब फामाद आसा कारण हे मटके गोंयच्या मातयेंतसून तयार करतात आनी हातूंत आमकां जी थंडी मेळटा ती उदक थंड आसता आनी हें उदक पिवपाकुय बरें ताका लागून ही जी कला आसा ती गोंयभर आनी व भारतांत खूब फामाद आसा तशेंच शिंपयानी केल्ल्यो देखण्यो ह्यो हें सुद्दां फामाद आसा आनी ह्यो गोंय आनी गोंया भायर एक्सपोर्ट जातात